आज कल सोसल मीडिया का समय है हम लोग भी जो कही भी कोई काम होता है तो सोसल मीडिया से जानकारी मिलती है और करते हैं कोई पोस्ट वग़ैरह कर लेते हैं और फिर किसी देश विदेश के लिए कोई भी काम होता है तो उस उसके मरीफ़त सोसल मीडिया के मारीफत जानते भी हैं

इधर उधर की कोई बात हो होती है तो जानकारी अच्छी तरह से मिल जाती है सही से किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है और देश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है और हम कहीं भी कोई पोस्ट करते हैं सोसल मीडिया के द्वारा पोश्ट करते हैं

किसी भी तरह की कोई घटना होती है या किसी भी बात को कोई कहना होता है तो उसके मारीफत हम करते हैं सोसल मीडिया पर आज कल अधिक से अधिक लोग उसके लिए वह करते हैं और जिसके बारे में हम सही से जानकारी लेते हैं और सोसल मीडिया एक हम लोगों के जीवन का एक आधार बन गया है

मैं किसी भी आदमी को कहीं भी कोई पोस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरह के बारे में जानते हैं और मेरा मैं किसी भी के बारे में सोचते व समझते हैं